हँ बागवानीके दौरान तऽ जे अइ से हमरा सबके जे अइ से कोनो आलू रोपलहुँ साग सब्जी रोपलहुँ ओइमे जे है से कीटाणु लागि जाइए तऽ ओकरा जे है से केओ कहलक खाइमे रोपि दियौ केओ जे है से किछु दियौ किसिम किसिमके जे है से दबाइ सब जाके जे है से पूछिके लेलहुँ तकर बाद जे है से ओ दबाइ लऽ लऽ के जे है से देलहुँ पानिके ओइमे घोरिके जे है से छिड़काव करै छियै सब ओकरा जड़मे देलहुँ ओकरा जे है से जेना तेना जे है से कऽ कऽ ओइ गाछके जे है से सुरक्षित केलहुँ तकरा बाद जे है से ओ जाके भेल जे है से तहन ओकरा जे है से साग सब्जी जे है से उपजबै छी खेती गृहस्थी जे है से हम करिते छी सब खेतमे जे है से खाद बीजके ढ़ङ्गसँ देलहुँ और कीटाणु के जे है से जे जाके जे है से कहलहुँ जे है से ओ दबाइ दोकानदारके जे दबाइ जखन जे जेना देलक तेना ओकरा जे है से दूर केलहुँ जे है से दऽ दऽ कऽ आओर जहाँ तहाँ जे है से लोकोके पूछलहुँ केओ पूछलक जेकि ई फलना एना कीटाणु लगैये तऽ ओ जे है से फलना दबा दियौ चिलना दबाइ दियौ ओकरा तब जे है से जान बचेलहुँ तहन जे है से ओ साग सब्जी सही होइए आओर हमसब जे से साग सब्जीसँ जैसँ उपार्जन सेहो करै छियै दस टाका आओर दोसरोके जे है से कोइ आयल खेत पथारमे तऽ ओकरा ओहुना दऽ देलहुँ किछु आओर जादे जे है से उपार्जनेमे करै छी हित मोहब्बतके तऽ लोक ओहिना लोग दै छै जेना जे अइ से दैत रहलहुँ आओर जे है से जकरा जे अइसे हम व्यवस्था कऽके जे से सही सलामत राखि कऽ ओकरा जे है से पौधाके जे है से फरा कऽ केना जादे हैत जे केना मौनी देतै केना वजन बढ़तै एकर सबके जे अइसे व्यवस्था कऽके हमसब काज केलहुँ आओर तकरा बाद जे है से ओइसँ जे है से सही जे है से काज निकालै छी